हैलो हंजाी भांडे हैन तुंदे कोल अच्छा केह् केह् रेट लाए दा तुसे भांडे दा अच्छा ते एह् जेहड़ा पतीला ऐ एहदा केह् रेट ऐ

अच्छा तोलो तुस किन्ना दा होंदा ऐ दिक्खो हां तोलियै अच्छा दौ सौ रुपये दा ते घट्ट नेईं करना तुसे घट्ट करो हां थोह्ड़ा किन्ना गै घट्ट करगे चलो दो सो आक्खा दे तुस ते चल डेढ सौ रपेआ लाई लैओ फिर अच्छा ते एह् प्लेटां किन्ने दियां न हंजी अच्छा पजां रपये दी इक थ्होंदी ऐ ठीक ऐ